ہمارے علاقے میں بڑی رسمیں ہیں جو بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو کی جاتی ہے سب سے پہلے شروع ہوتی ہے بچے جب ماں کے پیٹ میں ہی ہوتے ہیں تبھی پہلے گود بھرائی کی رسم ہوتی ہے جہاں بڑی طریکے کی پوجا اور رسمیں ہوتی ہے بھوان سے دعا کی جاتی ہیں کہ بچہ اور ماں کی صحت بنی رہے برقرار رہے اس کے بعد جب بچہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو رسم ہوتی ہے وہ بچے کے چھ دن پورے ہونے پر ہوتی ہے جسے چھٹی کہتے ہیں چھٹی کے دن دو دور دراز کے رشتے دار اور بچے کے چاچا ماما تاؤ سب آتے ہیں بچے کے لیے کپڑے لاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور جو ہے بچے اور مطلب بھوجن ووجن ان کا ہوتا ہے کھانا بنتا ہے اور دھوم دھام سے منائی جاتی ہے چھٹی اس کے بعد بھی ایک بڑی جو اچھی رسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ بچے کے سامنے طرح طرح کی چیزیں رکھی جاتی ہے کتاب ہتھیار پیسے اور اس میں بچہ جو چھوتا ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کے وہی بنے گا اس رسم کے بعد ہمارے یہاں بچے کا منڈن ہوتا ہے جس میں بچے کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں اس میں جیسے جیسے منت مانگی گئی ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ مذہبی رسم ہوتی ہے وہاں لوگ جاتے ہیں اور دیوی ماں کے مندر میں یا الگ الگ جگہ پہ ہوتی ہے جہاں بھی معان لیں کسی کی گنگا کنارے ہوتی ہے وہاں بچے کا بال پوری طریقے سے کاٹ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے بعد بچہ تھوڑا برا ہو جائے تو ہمارے یہاں کچھ کچھ لوگوں میں جنیو کی رسم بھی ہوتی ہے جہاں بچے کو دھاگا پہنایا جاتا ہے پھر بچے کو گلے میں بھی کچھ نہ کچھ پہنایا جاتا ہے پھر کچھ کچھ بچوں کا کان چھدوانے کا بھی رسم ہوتا ہے جو بھی بچپن میں کر دیا جاتا ہے خاص کر لڑکیوں میں ہوتا ہے کیونکہ وہ طرح طرح کی چیزیں کان میں پہنتی ہے لیکن پنڈتوں میں اور کچھ کچھ جو الگ الگ لوگ ہیں راجپوتوں میں ان میں لڑکوں میں بھی کان چھدوایا جاتا ہے اور وہ بھی کنڈل پہنتے ہیں